जी अंकल नमस्ते अंकल जी अंकल मां न तव्हां वटि जीअं आहे न जोधपुर मां अजमेर घुमणु आई आहियां त मूंखे आहे न सारे शहर जा आसे पासे जा क्षेत्रनि घुमणु हुन में फाए सागर जे आसे पासे घुमण जे लाइ छा आहे घुमणु लाइक़ु मूंखे उते घुमिणो आहे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदव त आसे पासे लाइ घुमणु लाइक़ु छा आहे तव्हां सां गॾु उते ह्म्म जी अंकल जी अंकल पुष्कर फाए सागर तां पासे में पवंदव इऐं जी अंकल न असांखे जीअं अजमेर ई अचिणो आहे असांखे फाइव सागर जे आस पास ई असां ॿुधियो आहे फाए सागर जे आसे पासे घुमणु लाइ सुठो आहे

न न इअं तुरंत ई वापसि वेंदासि घुमी करे फाइ सागर ई घुमिणो आहे ॿियो त अहिड़ो कुझु कान फाइ सागर ते आसे पासे जो घुमिणो आहे ह्म्म अंकल इहे चोकोस ॿुधियो आहे फाइ सागर जे पासे उहे चारों ओर फाइ सागर जे पासे चौपाटी ते वियो आहे उते बि घुमण लाइ सुठो आहे जीअं अछा अछा अछा अछा जी अंकल जी जी असां चार माण्हू अंकल ईंदासि जीअं ॿ चार ॾींहनि जी ट्रिप में ईंदासीं त हुन हिसाब सां अजमेर घुमंदासीं त असांखे फाइ सागर ज़रूरु घुमिणो आहे अंकल जीअं जी जी अंकल अछा जी जी असां त ईंदासीं त असां तव्हां खे इंफॉर्म कंदासीं पोइ तव्हां असां खे घुमाए छॾिजो इअं असां पंहिंजो नंबर तां फोन करे छॾंदासीं जीअं असां तां ॾींदासीं त असांखे स्टेशन तां असां खे पिक करे छॾिजो पोइ उतां खां असांखे तव्हां घुमाए छॾिजो जी अंकल जी न न असां जीअं चार माण्हू आहियूं असांखे वेन त हाणे टेक्सीअ में बि घुमी ईंदासीं असां त

जी अंकल मां बसि जी अंकल ॿियो फाइ सागर गॾु ते आन ॿियो छाहे घुमण जे लाइ फाइ सागर जे आसि पासि अंकल जे घुमजे त त ठीकु आहे अंकल अछा ठीकु आहे अंकल असां ईंदासीं त पोइ तव्हां खे फोन कंदासीं जी जी जी जी अंकल जी जी ॿ जी जी अंकल ठीक आ असां ईंदासि त तव्हां खे फोन करे छॾींदासीं असांखे तव्हां टेशन तां पिक कजो असां खे तव्हां फाइ सागर घुमाइजो ठीकु आहे अंकल